बिहार सुरक्षा अस्पताल में जब हम इलाज कराने के लिए जाते हैं तो हम लोग को कई सुविधा दिया जाता है और अस्पताल में हम लोग अस्पताल हमारे हर एक ज़िला में अस्पताल की व्यवस्था करवाई गई है हमारे हम लोग ब्लोक में ओ पो डी ऑफ अस्पताल के नाम से जो जाना जाता है बिहार सुरक्षा अस्पताल के नाम से जाना जाता है उसमें हम लोग को और जो किया गया है जो अस्पताल में हम लोग दवाई कराने के कई प्रकार के साधन है और कई प्रकार का अस्पताल में कि दवाई रहने पर भी दवाई नहीं देने का कई बहाना होता है तो उस चीज़ को हम लोग न्याय माँगने के लिए हम सभी जनता पत्रकार या मिडिया मिडिया से हम लोग हमको बात कहते हैं कि ताकि हम लोग की हर एक चीज़ की अस्पताल में माँग है जैसे कि अस्पताल में हम लोग के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए कि ब्लड लैब होना चाहिए या एक्सरे अल्ट्रासाउंड तो इस इस चीज़ की व्यवस्था होनी चाहिए और जो दवाई भी हम लोग को उपलब्ध करवानी चाहिए क्योंकि दवाई लेने के लिए हम लोग बाहर से दवाई कई दवाई हम लोग को अस्पताल के बाहर से लेना पड़ता है यही है हम लोग की कठिनाई की वजह जैसे कि हम लोग को अम्बोलेंस का भी अस्पताल क कमी है और अम्बोलेंस हम लोग को सरकारी सेवा अम्बोलेंस हम लोग को देने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि हम लोग को अम्बोलेंस के कारण पैदल जाने या कई वहाँ से जाने में कई परेशानियाँ हम लोग को झेलना पड़ता है इसलिए हम लोग को अस अम्बुलेंस की भी व्यवस्था अस्पताल में करवना चाहिए और कई प्रकार के इंजेक्शन होता है वह सदा रहता है या नहीं रहता या नहीं देता है किसी प्रकार से उस चीज़ को हम लोग को व्यवस्था करवाई दिया जाए ताकि हम लोग को अच्छा बेहतर और ऐसे ऐसे प्रकार की अस्पताल में और होस्पिटल में डोक डॉक्टर भर्ती वक़्त जो होता है उस वक़्त क्या करता है जो भर्ती तुरंत इमरजेंसी में लेना चाहिए उसमें भी डॉक्टर साहब लोग लेट कर सकता है उस चीज़ को हम लोग को सुधारना चाहिए कि हम लोग डोक्टर से ही माँग माँग करते हैं कि हर चीज़ की हम लोग को सुविधा होनी चाहिए कि हम डॉक्टर से हम लोग का यही क्वेश्चन है कि हम जो भी चिकित्सा जाते हैं उनको सही से इलाज करने का प्रयास कीजिए और हम लोग सब बेहतर है हम लोग के गाँव में भी अम्बुलेंस से ले जाने का साधन करवाया जाए ताकि हम लोग जाने में कई प्रकार की दिक़्क़त ना हो और हम लोग अस्पताल जाने जाते हैं तो अस्पताल की अस्पताल की निंदा तो हम नहीं करते मगर अस्पताल की व्यवस्थित देखकर हम लोग एक सही बात बताना चाहता हूँ कि अस्पताल हम लोग जाते हैं तो कई प्रकार की गम्कियाँ हम लोग को देखने देखने देखने के लिए पड़ता है कि जैसे कि जैसे कि गंदगी में ही देखने के लिए हम लोग को पड़ता है कि साफ सुथरा नहीं रहता है और हम लोग को दवाई लेने के वहाँ टाइम पर जाते हैं तो टाइम पर होस्पिटल नहीं खुला रहता है तो उस चीज़ को हम लोग सही से और इमरजेंसी को सबसे पहले देखने का प्रयास कीजिए और इमरजेंसी डॉक्टर लोग नहीं पूछते हैं कि जो अपना आप में मनमानी करते हैं तो इस चीज़ के लिए हम सरकार से बिहार सरकार से हम गुहार लगाते हैं कि इस चीज़ हमारे सभी प्रकार की समस्याओं को आप हल करने का प्रयास कीजिए अन्यतः हमारे बिहार तब सुधार जल्द ही हो जाए और हमारे सही स सभी पब्लिक से हमारी यही गुहार है कि आप जितने भी अस्पताल जितने भी अस्पताल हो बिहार में अड़तीसों ज़िला में जितने भी अस्पताल हो या एक ब्लोक ब्लोक में जितने भी अस्पताल हो सभी अस्पताल से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप दवाई लेने के लिए जाते हैं तो सभी दवाई देने का प्रयास कीजिए अन्यतः